नंगौ चिरां जिल्लायाव गोबां दावबायारिफोरनि थाखाय खाबु दं नाथाय बेबादि दावबायारिफ्राव थांलाय फैलायनि लामानि जेबो खाबु गैया जेरै जोंङो मानास हाग्रामाखौ जों बुंनो हायो आरो बेबायदिनो जोंनि भुटान आरो इण्डियानि गेजेराव थानाय जायखौ बोसोराव खनसे मोनाबिलि पिकनिक स्प'ट खुंनाय जायो बेफोरबादि जायगाफोरा हाजोनि आफां ओनसोलाव थानायखाय जोबोद समायना जायगा नाथाय बेसिम सहैनो थांनो थाखाय बेबायदि मोजां लामा गैया गारि मथर जों थांनो हानाय दसे समनि गेजेरावनो सहैनो हानाय बेबायदि खाबुफ्रा गैया बेनिखायनो आं सानदों जोंनि माखासे सुबुंफोरखौ दावबायारियाव गोजोन होनो एबा गोहोम खालामनोब्ला जोंनि बे दावबायारि जायगाफ्राव जों खाबुनि माखासे राहाखौ जों होनो नांगोन आरो बेफोर खाबुफोरा थायोब्ला जोंनि सुबुंफ्रा बेवहाय दावबायनानै गोसोआव गोजोन्नाय आरो हामलायथिखौ मोनगोन बेनिखायनो बेनिखायनो जोंनो बे खाबुफोरखौ मोननो थाखाय जोंनि सरकारा बेखौ मावनानै होनांगौ जोंनि ओनसोलाव बेफोर खाबुफोरा थायोब्ला जोंनि माखासे सुबुंफोरा बेवहाय माखासे जिउ खांनायनि राहाफोरखौबो खालामनानै लानो हागोन आरो बे खालामनानै लानायनि गेजेरजों गावनि न'खरा जौगाखांगोन नाथाय बेफोर खाबुफोरा दासिमावबो जायाखै मानोना जोंनि हान्थिनाय हान्थामेलानि राहा लामाया मोजां नङैलाय जिखिजायामानो दा सम सरकारनि नाजानायाव जुदि लामा सामाफ्रा जुदि मोजां जायोब्ला बे ओनसोलाव रायजो जानाय गोबां बर' माहारिनि मानसिफ्रा जानो हागौ न'खराव जौगाखांनो हायोब्ला आरो बे जौगाखांनायनि गेजेरजों गावनि गथ' गथायफोरखौबो सोलोंथाइनि दिगाव जौगाखांहोनो हागोन होन्नानै आं सानदों